اپنے گھر اور آس پاس کے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہم اپنا رات بھر کا کوڑا صبح آنے والی گاڑیوں میں ہی ڈشپوز کر دیتے ہیں اور دن بھر کوڑا ادھر ودھر نہیں پھینکتے ہیں اور وقت وقت پر اپنے گلیوں کی دھلائی کرتے ہیں اور وہاں پر کیٹ ناشک دوائیوں کو چھڑک کر اور ماحول کو صاف بناتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کام میں تعین کرنے کے لیے کہتے ہیں اور تعاون بھی دیتے ہیں